जम्मू च जादा इशू ऐ मैडिकल स्टाफ दा क्योंकि मैडिकल स्टाफ दा इसलेई इशू ऐ क्योंकि अगर किसै बेल्लै ऐकसैस च जादा केसिस आई जाएं कोई ऐक्सिडैंट दा आई जंदा जां कुछ ऐमरजैंसी आई जंदी ओह्दे ताईं स्टाफ दा घाट्टा पेई जंदा ते गौरमैंट गी केह् करना चाहिदा कि थोह्ड़ी स्टाफ दी अलाटमैंट कर कड्ढनी होर जियां इक पेशैंट गी दिक्खने ताईं बंदा निं लभदा ऐ इद्धर बक्शी नगर हास्पिटल ते एह् ऐ कि तां निं लभदा क्योंकि स्टाफ दी कमी ऐ ठीक ऐ होर एह् गल्ल ऐ कि कुछ लोक होंदे जेह्ड़े इक पेशैंट गी गै जादा ध्यान दिंदे जियां कोई कुसै दा नौन होई गेआ सारे डाक्टर ना ओह्दे कोल ते जेह्ड़ा बचारा क्रिटिकल होग जेह्दा कोई नौन दा नेईं होग बंदा उसी इन्ना इंपार्टैंस दिंदे निं ऐ ओह् कि भाई महाराज जियां उ'नेंगी कोई फर्क गै निं पौंदा एह् चीज़ गल्त ऐ एह् चीज़ होनी निं चाहिदी बराबर डाक्टर ताईं हर इक पेशैंट इक्को लेहा होंदा चाहे ओह् मिडल क्लास फैमली दा होऐ जां बिलकुल ही लो फैमली दा लो क्लास फैमली दा होऐ सब इंपाट्रेंट गै जां रिच होऐ इन्ना एह् नेईं ऐ कि लोक करदे स्टाफ मैडिकल जादा एह् करदा कि जेह्दे कोल पैसा ऐ ओह्दे कोल जाओ भाई जेह्ड़ा दूआ ऐ उसी रैह्न देओ उसी बाद च बेल्लै दिक्खी लैगे जादातर इ'यै होंदा हास्पिटल च बक्शी नगर च ते बोली निं सकदे होंदा निं होंदा ऐ हर जगह् होंदा ऐ होर जेह्ड़ी मिडल क्लास फैमली होंदी ओह् जादातर जंदी गै गौरमैंट हास्पिटल च ऐ ते इस लेई गौरमैंट हस्पिटल च अलाट होने चाहिदे होर हाईटैक टैकनॉलजी होनी चाहिदी ट्रीटमैंट करने दी होर एह् गल्ल ऐ कि जेह्ड़ी जादा ऐमरजैंसी ऐमरजैंसी विंग होंदी जेह्ड़ी ओह्दे च जादा वेट करना पौंदा स्टाफ निं औंदा जल्दी लैने गी पेशैंट दी ओह् चीज़ निं ओह्दा बी इक होना चाहिदा कि भाई कि जल्दी से जल्दी ओह् आए बार्ड व्यावाज बगैरा लेइयै ट्रीटमेंट स्टार्ट करै होर कुछ लोक ते एहे होंदे जेह्ड़े प्राईवेट चली जंदे पर एह् निं कि सारे ही प्राईवेट जान ते कुछ होंदे जिनें इद्धर मैडिकल दी अच्छी उनेंगी लब्भा दी होंदी उनेंगी बचारें गै फिर लोन बगैरा लेइयै जाना पौंदा बाह्र डी ऐम सी बगैरा दस्सना पौंदा पठानकोट चली जंदे तो ओह्दी बजह् कन्नै उनेंगी बी काफी जादा इशू होंदा ऐ कि कुसै दी बी बचारे दी नेईं इन्नी क्रिटिकल होंदी कंडीशन ते ओह् पुज्जी जंदा अरामा दा जेह्दी बचारे दी क्रिटिकल कंडीशन होऐ उसी जादा इंपार्टैंस देनी चाहिदी उसी पैह्लें इद्धरों रैफर करन इद्धरों रैफर करने गी गै इन्ना टाईम लाई ओड़दे कि अगला बंदा होर जादा क्रिटिकल होई जंदा क्रिटिकल तां जेह्की गल्ल गल्त ऐ होर कुछ तो स्टाफ इ'यै लेह् होंदे अगर उ'नेंगी बोलो कि पेशैंट सीरियस ऐ तां ओह् ना उसी ध्यान निं दिंदे ओह् आखदे कि हम अभी एक के कर रहे हां हम एक दो देख रहे हैं तो आप वेट कर लो अरे तब तक बंदा इन्ने देर तक बंदा करै केह् अगर पेशैंट जादा क्रिटिकल ऐ बंदा तां गै बलाऽ दा होर एह् गल्ल ऐ कि पेशैंट कदें कदें जादा जिसलै सीरियस होई जंदा फिर जिसलै ओह्दे गार्डनियस बगैरा करदे बतबीज़ी ते फिर हास्पिटल आह्ले बी बत्तबीज़ी करदे ओह् गल्ल गल्त ऐ कि हास्पिटल आह्लें नेईं करनी चाहिदी बत्तबीज़ी बगैरा दूएं कन्नै कि उनेंगी अल्ली ओह् प्राब्लम च ऐ टैंशन च ऐ तुस बी थोह्ड़ा ठंडा होइयै दिक्खो दमाक लाओ अपना कि नेईं भाई ओह् बंदा थोह्ड़ा ओह् ऐ तां उ'नेंगी बोली ओड़ेआ कुछ होंदे जिद्द कड्ढन लग्गी पौंदे कि भाई तूं मेरे कन्नै लड़ाई कीती तूं मिगी इ'यां बोलेआ तूं रुकी जा हून तेरा बाद च बेल्लै करना एह् सब निं होना चाहिदा बस इन्ना ऐ कि जेह्ड़ी हाईटैक ओह् ऐ टैकनालजी हास्पिटल च आनी चाहिदी गौरमैंट हास्पिटल च जादा आनी चाहिदा ऐवन प्राईवेट तों होर मैडिकल स्टाफ दी जो कमी ऐ ओह् पूरी करी जाए